السلام علیکم کیا میری بات سوئگی کے ہیلپ لائن سینٹر سے ہو رہی ہے جی کیا میری بات مینیجر سے ہو سکتی ہے السلام علیکم جی مجھے یہ شکایت درج کرانی تھی کہ جو میں نے بریانی کا آڈر دیا تھا وہ ابھی تک مجھے حاصل نہیں ہوا ہے بلکہ میرے ایپ پر وہ ڈلیورڈ بتا رہا ہے تو کیا آپ میرے ڈلیوری بوائے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مجھے میرا آڈر کب تک ملے گا اور آپ اس ایپ کی پرابلم کو جلد سے جلد حل کیجئے تاکہ دوسروں کو مشکل نہ ہو تھینک یو سو مچ